ہاں میرے ساتھ ایک واقعہ ہُوا میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا پتہ چلا مسجد کا موٹر جلا ہُوا ہے تو میں موٹر دیکھنے کے لیے چلا گیا تو جا کر وہاں میں دیکھا کہ موٹر کی سوئچ مین جو تھی وہ بند تھی جس سے کسی کا دھیان نہیں جا رہا تھا اُس پہ تو میں نے جا کے موٹر کی مین سوئچ آن کی تو لائٹ آنے لگی پھر اِس کو میں نے لائٹ چیک ویک کر کے پینل چالو کیا آن کیا تو پانی چڑھنے لگا لوگ میری تعریف کرنے لگے کہ آ کے اُسی نے دیکھا یہ میرے ساتھ بہت اچھی خبر ملی کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں ایک واقعہ ایسے پیش آیا کہ سوچنے سے باہر ہی تھا